ہیلو جی میم جی جی جی بتائیں جی جی ضرور ملے گی کتنی چاہیے تھی میم آپ کو بس ایک کلو ہی چاہیے اچھا یہ کس لیے چاہیے آپ کو فرائی کے لیے چاہتی ہیں یا بون لیس چاہتی ہیں کس لیے کس یوز میں لیں گی اچھا اچھا اچھا ہاں تو میم ہم اپنی وہ تو ہمارے پاس سب مل جائے گی آپ کو ہاں تو پھر ٹھیک ہے آپ لے سکتی ہیں آپ کو اس میں دو کوالیٹی ملیں گی ایک تو فور ہنڈریڈ روپیز پر کے جی ملے گی ایک ایٹ ہنڈریڈ والی ایٹ ہنڈریڈ والی ذرا تھوڑی فریش اور تازی اور اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے فنگس انڈین فنگس ایٹ ہنڈریڈ والی چاہیے اچھا جی جی تو میم آپ بون لیس لے سکتی ہیں اس میں کانٹے ہی نہیں ہوں گے فنگس جی جی بون لیس مل جائے گی ون کے جی آپ لے لیجیے اور دوسری اور بھی فش ہیں ہمارے پاس فش کی اور بھی ورائیٹی ہے آپ ٹرائی کریں کبھی سنگاڑا بھی ہے سلن بھی ہے ہمارے پاس اچھا انڈین فنگس بھی چاہیے کبھی فرائی کے لیے آپ کو چاہیے ہو نا تو آپ سرمئی یا رہو بھی ٹرائی کریں یہ زیادہ چلتی ہے فرائی میں اور اچھی فش رہتی ہے ہاں ہاں ہماری ٹھیک ہے میں پیک کر کے رکھوا دیتا ہوں تو یہ آپ ہماری شاپ جامع مسجد پہ آپ کو پتہ ہی ہے آپ پہلے بھی آ چکی ہیں تو آپ ہمارے ایڈریس پہ آ جائیے گا اگر میں نہیں ہوا شاپ پہ موجود تو کوئی نہ کوئی لڑکا ہوگا ہمارا میں اس سے بول جاؤں گا وہ آپ کو فش دے دے گا بس آپ بتا دیجیے گا کہ مجھے میں نے بات کری تھی فنگس فش کے لیے میری بات ہو گئی ہاں میم پیمینٹ آپ کیا آن لائن دیں گی کیش ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم آپ آ جائیے آرام سے کب تک آئیں گی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل چار بجے تک آپ آ کے لے جائیے میں بول دیتا ہوں آپ کو ریڈی ملے گی اوکے میم